नमस्ते तो सर आप हिंदू हैं तो आपके इधर जो छठ पर्व मनाया जाता है कैसे कैसे मनाया जाता है

जी बताइए छठ के बारे में बताइए ना

दुर्गा पूजा हाँ दुर्गा पूजा के बारे में बताइए काली पूजा के बारे में बताइए

जी जी होली पर्व हाँ बताइए ना होली पर्व कैसे मनाया जाता है आपके यहाँ

अच्छा हमारा नाम राज कुमार प्रसाद है तो बाहर उ और बताइए जैसे कोई सूरज देव का पूजा हुआ मतलब त्यौहार हुआ हाँ चंद्रमा का हुआ कैसे मनाया जाता है आपके यहाँ

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा हाँ ठीक है समझ